मेरा नांऽ ऐ अमित शर्मा ते मीं सुंब रौह्न्ना होन्ना सांबे डिस्ट्रिक्ट साढ़ी सांबे ते साढ़े इत्थै लाके बिच्च तेहार ते बड़े सारे मनाए सारे मनाए जंदे न ते जि'यां लोह्ड़ी होई गेई होली होई गेई बसाखी बसाखी आह्ला तेहार होई गेआ फिर टिक्का होई गेआ रक्खड़ी होई गेई रक्षाबंधन रक्खड़ी ते फिर ते तेहार बड़े सारे मनाए जंदे न ते पर अहें सारे तेहार तेहार सेलीब्रेट करने होन्ने हून लोहड़ी करने होन्ने लोह्ड़ी आह्ले दिन केह् होंदा कि मुंगफली बंडदे लोग घरें घरें जाइयै लोह्ड़ी मंगनी फिर पैहे किट्ठे करने फिर उं'दी मुंगफली लेइयै ते शामी अर्घ शर्घ देना पूरे परिवार ने मिलियै पूरे टब्बरै ने मिलियै जेल्लै अर्घ शर्घ देना ते फिर पकवान शकवान बनाइयै खाने ते ओह्दे बाद च फिर अहें मनान्ने होन्ने होली होली जेह्ड़ा ऐ कि ओह्दे ओह्दे ओह्दे च ते मजा आई जंदा ना ओह्दे च छड़ा रंग लैओ रंग मलो हैं मुड़े इक्क दुऐ गी रंग मलदे ते बक्खरे बक्खरे पकवान बनदे घर ते होली बी मजा आई जंदा ते फिर असें बसाखी दा म्हीना होंदा बसाखी दा म्हीना होंदा ते ओह्दे बिच्च बसाखी मन्नने होन्ने मनान्ने होन्ने अस कनकां कुनकां पक्की दियां होंदियां हैं ते फिर लोग कन्नै करदे बाड्डियां कन्नै बब्बर शब्बर बनांदे कनकां नमियां निकलदियां न ते चंगा तेहार शैल करियै तेहार मनांदे होन्ने अस ओह् बी फिर ओह्दे बाद आई जंदा रक्खड़ी रु रक्खड़ी बी बनाने होन्ने भैनां औंदियां साढ़े फिर रक्खड़ियां पांदियां ते फिर पैहे शैहे बी दे फिर उ'नेंगी थोह्ड़े पैहे पूहे बी देने पौंदे न ते रक्खड़ी आह्ले तेहार बी ठीक ऐ देआली फिर अहें दशैह्रा बी होंदा ई ओ दशैह्रा बनाने होन्ने रा रावण दा रावण दे पुतले लगदे सगुं बड्डे बिच्च रामलीला ग्राऊंड च ते उत्थै रा रावण पुतले पतले दैह्न करदे ओह्दे बाद देआली बी होंदी रामलीला होंदी फिर साढ़े रामलीला बाद ते फिर रामलीला बी होंदी ते फिर केह् करना कि देआली शेआली फिर लास्ट दिन देआली शेआली मनानी ते पटाखे ठोआलने ऐं ते पटाके शटाके ठोआलने फिर ओह्दे दूऐ दिन टिक्का औंदा मुड़ियै भैनां शैनां औंदियां टिक्का लोआन ते चल इ'यां तेहार मनान सारे मनाई लैन्ने होन्ने अस ईद ऊद ऐ ते ओह् फिर दूई कम्युनिटी दे मनांदे ऐ ईद ऊद ते क्रिसमस दा घट्ट गै स्कूलें स्कालें च होंदा फंक्शन ते ओह् घट्ट गै चलदा इत्थै पर चक्कर एह् ऐ कि एह्कड़े तेहार ते चंगा नंद लैन्ने होन्ने ना टैंशन कोई निं लोह्ड़ी आह्ले दिन चंगे पैहे लैने घरा चार चार पंज पंज सौ रपेआ बनाई लैना लोकें दे घरें जाना लोह्ड़ी मंगनी आ फिर दे मुंगफल्लियें दे हार बनाने मुंगफल्लियां लानियां पतासे लाने बिच्च बिच्च फिर सोगी काजू ठूठी सब्भ किश लाइयै गले च पाइयै ते शैल तेहार मनाना गच्चकां रेओड़ियां ते बाकी मेन जेह्ड़ा तेहार अहें देआली बी मनान्ने होन्ने देआली गी चंगी बाहियां चलदियां फिर ते पटाखे ते बम्ब ते सुरसुरियां ते ञ्यानें गी छुट्टियां छुट्टियें च नंद आई जंदा पंज छुट्टियां होंदियां पूजा हालीडेज दियां नजारा आई जंदा ते देआली पैह्लें शुरू होई जंदी हफ्ता इक पैह्लें गै हफ्ता फिर पैह्लें गै देआली करदे रौह्नी ते बस बसाखी बसूखी दे मेले लग्गने मेलें बिच्च जाना छिंजां होंदियां छिंज होई छिंज दिक्खन चली गे फिर अस उत्थै पकौड़े जलेबी बड़ी मश्हूर ओह् खानियां

इ'यां सैलीब्रेट करना होंदा मनाना तेहारै गी फिर बक्खरी बक्खरी मिठाइयां पकवान पकवान बनदे घर सब्भ किश चंगा बधिया कम्म होंदा फिर टैंशन कोई निं तेहार ते सारे गै मनाने पौंदे शैल